पहिले हम तऽ आइरन एकगो किनले छलीह सीतामढ़ीके दोकानसँ बहुते आइरन मिलै छै ओम्हर एकगो फिलिप्सके आइरन लए लेलीह वैसे बजाजोके रहै फिलिप्सेके लै लेलीह आठ सएमे बहुत बढ़िआँ चलै छै जाहिसँ कपड़ा भी बढ़िआँसँ नहि जरि पबै बढ़िआँसँ लाइटिंग वाइटिंग सभ दै छै आइरन बहुत बढ़िआँ है आइरन कपड़ाके आइरन करनेके लिये बहुत बढ़िआँ मिलै छै आइरनके इएहे बात सभ आइरन बढ़िआँ ठीक रहलै आओर ठीक चलै आओर ई कम्पनी भी ठीक चलि रहल छै आइरन बहुत बढ़िआँ रहलै